यूटयूब च ना मी इक धोती दिक्खी फिर में केह् आखदे कपड़ा लेआया फिर में उस धोती दी पूरी ओह्दे अ'ल्ल दिक्खी दिक्खियै यूटयूब चां ते फिर मी ओह्दी कटिंग कीती फिर में उस्सी पूरी अच्छी तरह् ओह्दी सलाई कीती फिर रब्बड़ उस्सी उप्पर पाई में ओह्दी बैल्ट च फिर में ओह्दी लैस लगाई ते ओह् जेह्ड़ी धोती जेह्ड़ी मेरी बड़ी शैल मेरी जेह्ड़ी धोती हा ओह् बनी फिर में ओह्दे कन्नै इक कुर्ता दिक्खेआ फ्राक टाईप ते फिर में ओह् कीता ओह्दी कटिंग कीती ते फिर में कुर्ता जेह्ड़ा सीत्ता चोनां पाई पाइयै में कुर्ता बनाया जेह्ड़ा कि उस धोती कन्नै बड़ा शैल लग्गेआ ते फिर में सारे जि'न्न बी पुच्छेआ ते में ओह् बस इ'यो कि में यूटयूब चा दिक्खियै ते अपना एह् जेह्ड़ा सूट ऐ अपना सीत्ता ऐ जेह्दे बिच्च यूटयूब चा गै दिक्खियै में बड़ा अच्छा ओह् बनाया ते केंइयें जनें बी मी बड़ा आक्खेआ कि मी बी बनाई दे ते फिर हून जेह्ड़ा में उ'नें गी बी एह् जेह्ड़ा सूट ऐ मी बनाई दित्ता हां ते होर यूटयूब चा सानूं बड़े अच्छे अच्छे जेह्ड़े डिजाईन ऐ सूटें दे रवाज न नमें नमें गले होई जंदे सलवारां दसदे पलाजो दसदे सानूं बनाने बास्ते ते जेह्ड़ियां में ओह्दे अ'ल्ल दिक्खी दिक्खियै ते में ओह्दे अल्ल दिक्खी दिक्खियै अपने सूट बी जेह्ड़े डिजाईन दिक्खनी ते फिर में अपने सूटे पर डिजाईन कट्टनी ते ओह् बनानी होन्नी आं